ہیلو آپ سوئیگی سے بات کر رہے ہیں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوئیگی ایپ یوز کر رہا تھا تو میں نے اسکورل کرتے ہوئے ایک آڈر کیا تھا چکن بریانی کا لیکن کسی وجہ سے اب میں وہ آڈر کینسل کروانا چاہتا ہوں تو آپ میرا آڈر کینسل کر دیں لہٰذا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرا آڈر کینسل کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا جی مجھے آڈر کینسل کرانا ہے اور آپ ہمیں ہم کو یہ بتا دیں کہ میرا آڈر کینسل کرنے میں کتنا وقت لگے گا اور جو ہے مجھے دوسرا آڈر کرنا ہو گا تو میں پھر دوسرا آڈر کر سکوں گا لہٰذا اسے آپ کینسل کر دیں جی بالکل ٹھیک ہے آپ اسے کینسل کر دیں ٹھیک ہے